میں زیادہ تر ہمارا جو ایک گاؤں ہے ہمارا جو قصبہ ہے فتح پور نام ہے اس کا فتح پور مادھو اس یہ چھٹمل پور کے پاس پڑتا ہے جو کے سہارنپور ڈسٹرک میں آتا ہے یہ جو ہمارا گاؤں ہے یہ بڑا ہی پیارا گاؤں ہے یہاں پہ میں کافی بار سال میں کم سے کم پانچ چھ بار میں ہو آتا ہوں وہاں کا واتاورن وہاں وہاں کا قدرتی نظام وہاں کی ہوائیں وہاں کا واتاورن ایک قدرتی نظام بڑا ہی پیارا ہے بڑا ہی انوکھا ہے وہاں پہ میرا پورا کا پورا بچپن بیتا ہے وہاں پہ میرا مطلب وہاں وہیں پہ میرے جو پہلے دوست تھے بچپن کے جو پہلے دوستے تھے وہیں بنے تھے میرے پورا بچپن وہیں بیتا دوستی پہلی وہیں ہوئی میرے نانی میرے دادا دادی چاچا چاچی سب وہیں رہتے تھے شروعات سے اب بھی وہیں رہتے ہیں پر میرے کچھ چاچا ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں میرے پاپا ہیں میرے ابو ہیں جو وہ وہ بھی الگ ہو گئے ہیں وہ کہیں اور رہتے ہیں اب تو اب وہاں پہ وہ بات نہیں رہی پر پھر بھی میں ابھی ابھی بھی میں کافی بار وہاں ہو آتا ہوں وہاں پہ جانا ہوتا ہے اور اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ ہاں وہاں چلے جانا چاہئے وہاں وہاں ایک یاد آتی ہے وہاں کی ایک مطلب ایک سکون ملتا ہے وہاں جا کے ایک سکون مطلب سکون کا احساس ہوتا ہے وہاں پہ کیونکہ ایک یادیں جڑی ہیں اپنے بچپن کی یادیں اپنے گھر والوں کی یادیں اپنے محلے کی یادیں اپنے دوستوں کی یادیں اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو وہاں کی جو یادیں ہیں جو میری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہاں کی تعلیم بھی کافی بہتر ہے اب تو خیر کافی اچھے اچھے اسکول کھل گئے ہیں وہاں پہ کافی اچھے اچھے گورنمنٹ اسکولس کھل گئے ہیں اور پرائیویٹ اسکولس بھی کافی کھل گئے ہیں وہاں پہ تو اب تو خیر کافی وہاں پہ ایک وہ ہو ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے کافی اچھے اچھے مطلب سڑکیں بن گئی ہیں کافی اچھے اچھے ریسٹورینٹ ہوٹل پتہ نہیں کیا گیا کھل گئے ہیں تو کافی کافی بدل سا گیا ہے پر ابھی بھی وہاں پہ جا کے وہی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اس لیے میں ہو آتا ہوں کبھی کبھی